हम जे छै एहन मौसममे जे छै से यात्रा केनाइ पसन्द करब जाहिमे जादा गर्मी लागै आओर ने जादा ठण्डा लागै किएक कि अगर हम गर्मी ऋतुमे कतौ यात्रा करै छियै तऽ हमरा बस सबमे बहुत जादा गर्मी लगैए जैसँ कारण हमर मन घुमऽ लागैए आओर हम हमरा उल्टी जकाँ मोन होबऽ लगैयऽ अइ कारण हम जे चाहै छी की हम गर्मी ऋतुमे कतौ भी यात्रा नहि करू आओर ओइ मौसममे अगर मानि लिअ कि बसमे बहुत जादा भीड़ भऽ जाइ छै तऽ मोन घुमऽ लगै छै आोर ठण्डो ऋतुमे हम नहि जादा यात्रा करै लए चाहब कि कतौ भी हम अगर ठण्डा ऋतुमे यात्रा करब तऽ हमरा असुविधा होयत ठण्डा लागत जाहि कारण हमरा तबियत खराब भए सकैए आओर ओइ कारण हम जे छै से ठण्डो मौसममे यात्रा केनाइ जे छै से असुविधा होयत हमरा ओहो कारण ओ मौसममे यात्रा नहि करब मानि लिअ कि कतौ हम दूर ठण्डा मौसममे दूर हमरा जेनाइ छै आओरर ट्रेनसँ जेबै तऽ ट्रेनमे हमेशा बहुत तेज स्पीडसँ चलै छै आओर ओइमे बहुत जादा ठण्डी लगै छै जाहि कारण हमरा बहुत असुविधा होयत तबियत खराब होइके सम्भावनो रहत आोर हम जे छै से ओइ मौसममे से यात्रा केनाइ पसन्द नहि करब हम जे छै से एहन मौसममे यात्रा पसन्द करब जाहिमे ने जादा ठण्डा लागै ने जादा गर्मी लागै आोर शरीरके जे छै बहुत ही कतौ कोनो तरहके समस्या शरीरमे नहि होइ हमर तबियत खराब नहि होइ हम एहन चाहब कि हम ओइ मौसममे यात्रा करी नहि तऽ अगर हम मानिलिअ अपन शरीरोके ध्यान देनाइ बहुत ही जरुरी होइ छै अगर कोनो ओकर खयाल नहि करबै तऽ फेर बहुत आगाँ समस्या हेतै अइ कारण हम जे छै से एहन मौसममे यात्रा केनाइ पसन्द करब ने जादा ओइमे ठण्डी लागै ने जादा गर्मी लागै